हमारे करौली ज़िले में जो सामाजिक कल्याण के लिए और विकास के लिए जो कार्यक्रम चलाए गए हैं वो काफ़ी सारे हैं शिक्षा है स्वास्थ्य के लिए देखभाल है वो गरीबों के लिए उन्मूलन काफ़ी चलाए गए हैं जैसे शुभ शक्ति योजना है शिक्षा के लिए काफ़ी सारी ऐसी योजनाएँ चलाई गईं हैं जिनसे लोगों का विकास होता है जो ये सरकारी योजनाएँ हैं उनके बारे में मुझे पता भी है और मैं लोगों के लिए और इनसे लोगों को बहुत सुविधा भी मिलती है जिनसे लोग अब आगे की आगे भी बहुत बढ़ पाए हैं इसलिए करौली क्षेत्र में इन काफ़ी योजनाओं का बहुत सहयोग मिला है